جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں جی آپ نے کروایا تھا آپ کی ڈیکوریشن آپ کا بھی بہت اچھے سے ہم لوگ آگے اور ٹرائی کر رہے ہیں کتنا اچھے سے اچھا ہم کر سکیں کوشش چل رہی ہے مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ کو اور کیسی کیسی ڈیکوریشن چاہیے جی میں نے ہر فنکشن کا ڈیکوریشن الگ الگ رکھا ہے جیسے پہلے فنکشن میں میں نے گولڈن اور وائٹ کا کونٹراسٹ رکھا ہے بلونز الگ ہوں گے فلاورز الگ ہوں گے پوری ڈیکوریشن الگ ہوگی سیکنڈ فنکشن کے لیے میں نے بلیو اور بلیک چوز کرا ہے اور ایسے ہی تھرڈ فنکشن کے لیے ریڈ اور گولڈن ایسے ہر ایک الگ الگ ہوگی تو کھانے میں سب سے پہلے اسٹاٹرز سرو ہوں گے سب کو اور اس کے بعد ہم سے جب کھانا کھلے گا تو اسٹاٹرز تب بھی چلتے ہی رہیں گے جو کھانا کھلے گا کیونکہ بعد میں بھی لوگ آتے ہیں اور پھر اینڈ میں آ کے ہم جوسیز ہوں گے موکٹیلز ہوں گی اور پھر سویٹ ڈشز ہوں گی اور آئس کریم سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہے گی شیکس ہوں گے ساتھ میں میرے سروینٹس بھی ہیں اور فی میلز اور فیمیلز دونوں سرو کریں گے مکسڈ ہوگا

اوکے اوکے